हमर अर गाँव घरके भाषा बहुत अच्छा लागै छै लेकिन बहुत सारा जगहमे जाइ छियह तऽ सभ कहै छै भाषा बहुत अच्छा लागै छै आर माँ बाप बहुत अच्छा संस्कार दै छी जे अइसे चलहो ओइसे चलहो हमरा आओर बहुत अच्छा संस्कार देलकै तऽ बेटो बेटीकेँ फेर अच्छा संस्कार दए सकै छियै तऽ बहुत लोककेँ फेर भाषा अच्छा लगै छै आ बहुत लोककेँ नहि लगै छै जकरा इंग्लिश आर बोलल अबै छै फेर ठेठी भाषा तऽ ओ सभकेँ खराब लगैत होतौ लेकिन हमरा अर बहुत अच्छा लागै छै बहुत बहुत आदमी कहै छै जे मीठा भाषा छै अइसे छै ओइसे छै बहुत सारा लोक कहै छै खराब लागै छै कोइ कहै छै अच्छा लागै छै लेकिन हमरा अर ई भाषा बहुत अच्छा लागै छै

माँ बाप हमरा आओर बहुत अच्छा संस्कार देलकै तऽ ओइसे ही जैसे हमरा माँ बाप संस्कार देलकै तऽ ओइसे ही अपन हम बेटा बेटीकेँ संस्कार दै छियह अइसन भाषा लोककेँ अच्छा लागय चाहे नहि लागय लेकिन हमरा बहुत अच्छा लागै छै गाँव घरके भाषा पढ़ाइ लिखाइ सभकिछु अच्छा अच्छा संस्कार देलकै हमर माँ बाप तऽ ओइसे ही हमहूँ बेटा बेटीकेँ देलियै संस्कार लेकिन आगाँ ई संस्कार बड़ा होलाके बाद नहि बेटा बेटीकेँ रहतहु भाय नहि रहतहु आब भगवानके भरोसा हमे तऽ अपना जानकारीमे तऽ बहुत अच्छा संस्कार देलियह आगाँ जाय कऽ आब संस्कार कैसन रहतहु से आब भगवाने जानतहु